आप अपने प्रशिक्षण में या दौड़ में या किसी चीज़ की तैयारी करने जाते हैं तो आप अपने तरीक़े से पूरे तरीक़े से आप तैयार हो के जाते हैं या खेल के मैदान में हो या दौड़ के मैदान में हो या फुटबॉल खेलने जाते हो या मैच खेलने जाते हो तो आप उसी तरीक़े से तैयार होकर जाते हैं इसलिए आप अपने ऊपर और अपने खान पीन पर पूरा ध्यान रखें जैसे आपको तेल का सामान नहीं खाना होगा या अच्छा पानी ही पीना होगा इसलिए आप अपने हाइडेशन पर पूरा ध्यान रखें इसलिए आप अपनी पो पोशाक़ अपने पोशाक़ पर भी ध्यान रखे अपना सब जूता पर भी ध्यान रखे जो अच्छा से अच्छा हो सके तैयारी वह तैयार हो के जाना चाहिए हर किसी को अपने प्रशिक्षण में चाहे जो जैसा भी हो खेल का हो दौड़ का हो कबड्डी का हो मैच का हो किसी तरीक़े का हो आप उसी हिसाब से तैयार होकर जाइए और मेन खान पीन पर ध्यान रखिए खाने पीने का सामान जैसे पानी अच्छा हो स्वच्छ हो खाना भी हो तेल का खाना नहीं हो हल्का फुल्का खाना हो बदाम हो गया या फिर हल्का मखाना हो गया या रे जो भी होता है यह सब ये क्या बोलते हैं बरेड उरेड ये सब हल्का खाना खाकर जाना चाहिए और खाना चाहिए इस इससे आप भी स्वच्छ रहिएगा आप का शरीर भी स्वच्छ रहेगा और आप आगे कुछ कर सकते हैं प्रशिक्षण दे सकते हैं या उसकी तैयारी कर सकते हैं जैसे पुलिस हो गया पुलिस की तैयारी करते हैं या फौजी हो गया उसकी तैयारी करते हैं वह उसी तरीक़े से तैयारी करते हैं वे लोग अपने शरीर को फिटनेस रखते हैं फिटनेस रखने के लिए वे दौड़ने जाता है तो दौड़ने जाता है दौड़ की तैयारी करता है वे लोग खान पीन पर पूरा ध्यान रखते हैं जैसे खाने में कच्चा चना हो गया कच्चा बदाम हो गया ये सब हो गया खजूर हो गया ये सब ये सब चीज़ की ज़्यादा सेवन करते हैं दूध हो गया ये सब चीज़ हो गया ये सब अच्छा से सेवन करते हैं इसलिए वे लोग या उ लोग को हाइट भी सही रहती है उ लोग की फिटनेस भी सही रहती है तो इस इसी तरीक़े से हम लोगों को भी अपने अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए अपनी बॉडी का कि जिसमें मेरी बॉडी सही रहे और हम भी सही रहें प्रशिक्षण के लिए तैयार रहें तैयारी करनी चाहिए हर किसी को करने चाहिए और करते रहना चाहिए